बच्चा आर क्रिकेट खेलय लए आबय छै तऽ हाफ जँघिआ पिन्हय छै हाफ गञ्जी पिन्हय छै ओ नीक लागय छै देखयमे बढ़िआँ लागय छै दूर दूरसँ लोग आबय छै देखय लए रहय छै बहुत बढ़िआँ लागय छै देखयमे बढ़िआँसँ खेलकूद करय छै कुदक फानक करय छै बच्चा सब क्रिकेट खेलय लए बहुत बहुत दूरसँ आबय छै सीएनखोसँ आबय छै खेलय छै कूदय छै बहुत बहुत दूरसँ लोग देखय लए आबय छै कहलक नहि बढ़िआँ छै ड्रेस बढ़िआँ होइ छै देखयमे खेलकूद देखलियै बढ़िआँ लागलय कते कते कोन कोन जिलासँ चलि आबय छै कोन कोन गामसँ चलि आबय छै फलना गाममे खेल होइ छै की रहय छै फलना ठिन क्रिकेट खेलाइ छै देखय लए जाइ छियै

आनो लोक देखय लए चलि आयल बहुत बहुत दूरसँ

खेलकूद करय छै नीक लागय छै देखयमे बढ़िआँ बढ़िआँ ड्रेस पीन्हय